शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल कुछ आसन क्या है जिन्हें आप योग का अभ्यास करते समय शामिल कर दें तो शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल आसन है जैसे योगा करते हैं सिरसा योग हुआ सिर को नीचे करते हुए पैर को उठा देते ऊपर और योग और दौड़ हल्का हल्का जैसे स्लो मोशन में धीरे धीरे दौड़ने का दौड़ने का अभ्यास करते हैं दौड़ना भी धीरे धीरे बहुत जरूरी है नही दौड़ सकते तो कम से कम सुबह कम से कम एक आदमी को हेल्थ रहेने के लिए कम से कम पंद्रह सौ मीटर दूर चलना बहुत ही जरूरी है यदि आप पंद्रह सौ मीटर चलते हैं तो आपके शारीरिक सम शारीरिक शुरुआती भी अनुकूलता भी अच्छी तरह बनी रहेगी आप शारीरिक शारीरिक तौर से मानसिक तौर से भी यह संतुष्ट रहेंगे आप हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसलिए आप जितना सा अधिक से अधिक योग करें योग करने से बहुत ही अच्छा महसूस होता है आप दिन भर योग कर लें शाम तक आप एकदम शाम तक आप एक एकदम अच्छी तरह अपने को अनुकूल महसूस करेंगे अच्छी तरह अनुकूल महसूस करेंगे इसलिए हमारे हमारे हमें योग करना बहुत ही जरूरी है कि जितना योग करेंगे हम उतना ही हेल्थ रहेंगे इसलिए सुबह प्रतिदिन सुबह कम से कम आधे घंटे योग करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप योग करेंगे योग करने से आप हेल्दी रहेंगे आपके पास नैचुरेल्टी भी बनी रहेगी आपके पास कोई भी समस्या नहीं होगी आप हेल्थ बने रहेंगे जिससे आपका सर दंद का सापका सर दर्द कर रहा है तो आप दो उंगली ऐसे कर कर उसको बंद करिए छोड़िए बंद करिए छोड़िए बंद करिए छोड़िए इससे आपके सर की समस्या सर दुखने की समस्या समाप्त हो जाएगी यदि आपका बाल झड़ रहे हैं तो आप हाथ को ऐसे कर कर और अंगूठे को अंगूठे को बंद करिए खोलिए बंद करिए खोलिए बंद करिए खोलिए इससे आपके बाल झड़ना कम हो जाएगा यदि यदि आपके आपके पास पैर दुख रहा है डेली जो ज़्यादा दुख रहा है तो कम से कम आप पंद्रह सौ मीटर दूर टहलिए और पैर पैर को हल्का हल्का मालिश कर कर उसे खोलिए उसको सीधा करिए फिर इसको समेटिए उसको सीधा करिए इसके बाद उसको समेटिए उसको सीधा करिए इसके बाद समेटिए उसको सीधा करिए इसके बाद समेटिए यदि आपके कमर दर्द में यदि आपको कमर दर्द है तो आप लेट कर लेट कर और यह दोनों हाथ दोनों हाथ मुंडी पर रख के आप उठिए बैठिए उठिए बैठिए इससे आपको कमर दर्द नहीं होगा यदि आपके हाथ में हाथ में यदि आपके हाथ में दर्द है तो आपको हाथ को मुट्ठी मुट्ठी बाँध कर हाथ हाथ को मोड़िए खोलिए मोड़िए खोलिए इससे आपके हाथ हाथ हाथ दुखना है वो बंद हो जाएगा यदि आपके आँख में दिक्कत है आँख दर्द कर रही है ते इसके लिए आप सिर सिर को सहलाइए सिर को सिर को सहलाइए और सिर पर हल्का हल्का मालिश करिए इससे आपके आँख आँख में दर्द होना बंद हो जाएगा यदि आपका कान दुख रहा है कान बह रहा है तो उसके लिए आप शीर्षासन करिए मतलब मतलब सिर को सिर को नीचे करके पैर ऊपर करिए इससे आपका जो कान का बहना है वो बंद हो जाएगा या कन कान में दर्द है वो बंद हो जाएगा